میرے علاقے میں سال بھر مختلف موسم میں تین طرح کی فصلوں کو اگایا جاتا ہے پہلی فصل جو بارش کے موسم میں اگائی جاتی ہے وہ خریف کہلاتی ہے جیسے چاول باجرا مکئی کپاس اینکھ سویا بین اور مونگ پھلی انہیں جون اور جولائی میں بویا جاتا ہے اور ان کی کٹنی اکتوبر کے آس پاس ہوتی ہے دوسری وہ فصل جو سردیوں کے موسم میں اگائی جاتی ہے اسے ربیع کی فصل کہتے ہیں جیسے گیہوں چنا مٹر تیسی سرسوں ان کی بوائی اکتوبر اور کٹنی مارچ میں ہوتی ہے تیسری وہ فصل جو گرمیوں کے موسم میں اگائی جاتی ہے انہیں دلہن کہا جاتا ہے کیوں کہ ان میں زیادہ تر جو فصلیں فصلیں ہوتی ہیں وہ دال کی قسم کی ہوتی ہیں اور ان ان میں سینچائی کی اچّھی ویو ستھا ہونی بہت زیادہ ضروری ہے ان میں آتے ہیں دھان مکئی آلو مونگ پھلی یہ سارے گرمیوں کے موسم میں اگائے جاتے ہیں اس لیے انہیں گریشم یا گرمی کی فصل کہا جاتا ہے یا دلہن کی فصل بھی کہا جاتا ہے تو یہ تین فصلیں خریف ربیع اور دلہن میرے علاقے میں اگائی جاتی